जी हाँ मैं ऐसे तैरने वाले व्यक्तियों को यह सलाह ज़रूर देना चाहूँगी कि पानी में तैरने के लिए हमेशा अपनी सुरक्षा का ध्यान देते हुए ही तैराकी सीखें और किसी की निगरानी में ही जैसे आपको कोच के थ्रू आप सीख रहे हैं तैरना तो आप कोच के कोच के बनाए हुए रुलों के हिसाब से ही चलें जैसे स्विमिंग के लिए अपने किट को पहनना और हाथ कैसे चलाने पैर कैसे चलाने उन चीज़ों का खास ख़याल रखना हम डूब रहें हैं तो उसके लिए मदद के लिए बोलना है क्या करना है वो चीज़ों का ध्यान रखते हुए ही तैरना सीखें जिससे हम अच्छा तैरना भी सीख सकते हैं और इन सारी चीज़ों से बचा जा सकता है डूबने से और किसी की सलाह एडवाइस से ही तैरना सीखें और उसमें अपनी सुरक्षा का सावधानियों के साथ करना चाहिए यही सलाह देना चाहूँगी मैं तैराक को और यही बताना चाहूँगी